हाँ मेरी एक पसंदीदा किताब या कह लीजिए उपन्यास है प्रेमचंद का गोदान मुझे बहुत पसंद है उसकी कहानी की पृष्टभूमि बहुत पसंद है उसके किरदार बहुत पसंद है गोबर धनिया होरी ये सब भुलाए भूलता नहीं क्योंकि वह कहानी हमारे परिवेश के आस पास बहुत घूमती है और हम उससे सीधे तौर पर संबंध ख़ुद को कर पाते हैं इसी तरीके से मुझे फ़िल्म के तौर पर याद आता है कि मुझे एक फ़िल्म आई थी थ्री इडियट्स वो काफ़ी पसंद है उसमें जिस तरीके से कैरियर को लेकर के बच्चों के दिमाग में एक बोझा लाद दिया जाता है बचपन से ही कि तुमको तो पैदा ही इसीलिए किया गया है कि तुम इंजीनियर बनोगे तुम डॉक्टर बनोगे तो वकील बनोगे तो टीचर बनोगे तो वह जो एक बोझा लादने की प्रवृति के खिलाफ़ और इतने सरल और इतने सहज तरीके से जो वो फ़िल्म कह कर जाती है वह कहीं न कहीं मन के धरातल पर रह गया और टी वी शो मुझे बहुत याद नहीं है क्योंकि भारत में टी वी शो बहुत दोयम दर्जे के बनते हैं मैंने कभी बहुत देखा भी नहीं है एक आध कोई देखा होगा तो वो ज़हन में है नहीं अब